आमी जर शेती किंवा शेती वेवसाय हें सगळें जर पळयत किंवां तेचो इतिहास समज ज आमी ज पळयत जाल्यार आयज पर्यंत खूब गजाली ह्यो शेती वेवसायान आसात ह्यो बदल्लेल्यो आसा आमी समज जर पारंपारीक शेती पळयत जाल्या सगळ्यात मोठ्यो आमकां गजाली किंवा ठळक गजाली ज्यो आमकां तेन्ना पळोवपाक मेळटाले त् एक म्हणजे बैल वापरून शेत आसा तें नांगरतालें आनी दुसरी गजाल म्हणजे पय जाण्टेले लोक जे आशिल्ले ते वेगळीं वेगळीं जीं सारीं जीं आसा तीं वापरी नाशिल्ले शेण जें आसा किंवा गोरवांचें मूत जें आसा तें आमी सारें म्हण वापरताले पूण फाटल्या एक पन्नास वर्सांचो जर आमी जर विचार जर करीत जाल्या शेती वेवसायान खूब मोठ्या प्रमाणान यंत्र सामुग्री वापरप किंवा मॅकनायजेशन जें आसा तें जाल्लें आसा आयज प्रत्येक गजाल आमी ट्रॅक्टर आसूं किंवा विडींग मशीन आसूं किंवां आनी कसलीं मशिनां जीं आसा तीं वापरून करता तशेंच पयलींचे टायमा वयलें जें खत आशिल्लें गाया किंवा बैलांचें किंवां म्हशींचें शेण किंवां मूत जें आशिल्लें तें खूब कमी प्रमाणांत आमी आयज वापरता अशें म्हाका दिसता कारण कितें जाल्लें आसा की एक तर खूब कमी लोकां कडेन आज गोरवां हीं आसा म्हणजे डॉमॅस्टीक एनिमल म्हणन गोरवां जीं पयलीं लोक दवरताले आनी पयलींचे टायमार जर पळयत जा प्रत्येक घरांत गोरवां आसतालीं आयज तें प्रमाण खूब कमी जाल्लें आसा तेका लागोन शेण मेळप मूत मेळप हें कमी जाल्लें आसा तेका मागीर दुसरी गजाल आसा ती म्हणजे फर्टिलायजर वापरप कॅमिकल फर्टिलायजर्ज जीं आसा जेका आमी युरिया आम् म्हणटात किंवां आनी जें कितें आसा तीं वापरप आनी तीं वापरून शेती करप ह्यो गजाली खूब मोठ्या प्रमाणान वाळ्ळेल्यो आसा आनी पयलींचें अशें आशिल्लें की शेतीन काम करपाक लोक मेळटाले पयलींचे टायमार लोक मेळटाले किंवां एकामेकागेर वचोन एकामेकाचीं शेतांतलीं जीं कितें कामां आसात तीं लोक पयलीं करताले आयज अशें जाल्लें आसा की शेती करप किंवां एक शेतकरी हें कमी प्रमाणाचें किंवां लो प्रॉफायल जेका आमी म्हणटा अशें तरेचें काम अशें लोकाक तें दिसपाक लागलां आयज प्रत्येकाक गॉवरमँट जॉब जाय प्रत्येकाक काम जाय आयज कोण आयज शेतान किंवां आनी खंय वचोन काम करपाक पळयना खूब कमी लोक अशें आसा की जे शिकता किंवां आनी कितें तेंची डिग्री घेता आनी शेतान काम करता सो तेका लागोन आमी अशें पळयता की पयलींची जी कितें शेती पद्दत आशिल्ली किंवां पयलींच्यान जो कितें शेती वेवसाय किंवां आमी पयलींच्यान आयकता की भारत देश हो कृशी प्रधान देश म्हणून जें कितें आमी आयकताले आनी तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणांत लोक शेती किंवां शेती वेवसाय जो कितें आशिल्लो तेचेर आपलें पोट भरपाक डिपँड आसताले आयज आमी तें खूब कमी प्रमाणान पळयतात आनी तेका लागोन म्हाका दिसता की एक म्हणजे मॅकनायजेशन किंवां यंत्र वापरून शेती करप आनी दुसरी गजाल म्हणजे कॅमिकल फर्टिलायजर जी कितें आसा तीं वापरून जी कितें आयज शेती करतात ह्यो दोन गजाली म्हाका दिसता की जो मोठो फरक आसा की जाण्टेले किंवां पयलींच्या वर्सांनी जी कितें शेती जाताली आनी आयज जी कितें शेती जाता ती